हम कोनो शहरमे जाइत छी तऽ अगर ओ व्यक्ति हमरा सङ्गे बात वार्तालाप करैत छथि तऽ ओहिसँ हम बुझैत छियनि जे ई हमर मैथिलक भाषाके लोक छथि अपन लोक छथि जाहिसँ हमरा हुनकासँ बात करयमे कोनो परेशानी नहि बुझाइए आओर हुनकासँ बात करय लगैत छी जेना बुझाइए जे अपन हमरा गामके लोक छथि अपन जान पहचानके लोक छथि आओर बातचीत करयमे बड़ा आनन्द मिलैत छै बुझाइत छै जे हँ सफरमे एकटा हमसफर मिल गेलै